पंहिंजे घर जे आसपास अछी न सुठे नमूने रखण सां घर जे बुआरी पाइजे त सुठे नमूने सफ़ाई कजे ते घर जे किचरो कोननि में न रखिजे किनो किचरो न रखिजे ऐं इन करे मछर वग़ैरह जाम थींदा आहिनि जाम थींदा आहिनि जहिड़ी तराहं मछर ईंदा आहिनि त शरीर में जाम कष्ट ॾींदा आहिनि ऐं सुठे नमूने रखिजे जंहिंजे रखण सां बुआरी पाइजे घर जे आसपास किचरो हटाइजे सुठे में रखिजे छो त घर में इन करे बीमारियूं बि जाम फलजंदियूं आहिनि छाकाणि त असांखे सुठे नमूने रखण सां शरीर बि सुठो लॻंदो आहे ऐं सुठे में रखण सां ऐं जेके बि किनी किचरो रखंदा आहिनि उनखां बि चवंदा आहियूं त हिते न रखो डस्टबिन में विझो इन करे च रखण सां असांखे सुठो ई लॻंदो आहे जेतोणिक असां पंहिंजे घर खे ॾिसंदा आहियूं त सॼे घर जी सफ़ाई वग़ैरह सुठे नमूने कंदा आहियूं जंहिंजे रखण सां बि घर में सुठो सुठे इनमें व्यवहारु थींदो आहे